हेल' औ औ अ आस्सा मेडाम औ मेडाम औ औ थांदोंमोन एसे मोजाङानो जादो ओमफाय बारा खारजोबाखै आरो मुलिफोराबो लाबोनाया खायसेया जोब्बाय खायसेया दंबावो औ दं मेडाम औ मेडाम ओमफाय ओमफाय मेडाम बै माबानिया आथिं सानाया रोदा रोदा सायो माने गान्थि गान्थियाव आरो ना ओमफाय बेखो मा खालामनांगोनथाय ओहो खमायाखै मेडाम

औ औ सिक्सटिन फेब्रुवारि

फेब्रुवारिनि दाथ' फेब्रुवारिनि दिनै टुइन्टिफर ना ओमफ्राय एसे मार्चसोआव थांब्ला जागोन नामा अ मार्च सिक्स

औ औ औ औ औ जागोन मेडाम ओमफाय ड'क्टर माब्ला फैगोन होननायमोन मेडाम

टुइन्टिफर

औ औ जागोन मेडाम औ औ औ औ दे मेडाम होमब्लालाय अ दे आस्सा थेंक इउ मेडाम